पयलीं आमची म्हशी आसताले तेन्ना आमी आमकां पाडकां बी नास खूब जातालीं आतां तसलीं जायना आतां किदें जाता प्लास्टीक खाता हे गोरवां भोवोन भोवोन प्लास्टीक खाता खूब प्रदर्शन जाल्लें आसा आतां गोरवांक त्रा खूब त्रास जाता आतां आतां पयलू कितें करी गोरवांक घरा कडेन हाडून बांदतालें आतां तशें बांदिना आतां सोडटानी घालता तें आपली आतां कोणें विचारलें जाल्यार आपली न म्हणटा ती आनी दुसऱ्याची मागीर एक्सिडेंट बी जाले जाल्यार तें आपली न्हू ती कोणाची खबर ना अशें म्हणटा लोक आनी सोडून घालता तेंकां घरान बांदून दवरिना पयलू तशें करिनाशिल्लें पयलू आप आपलीं गोरवां हाडून बांदून तेंकां न्हाणून तेंकां चारो घालताली पयल तशें पयल्यो तशें करी आतां खंय आतां कोण ना कांयच आतां करिना आतां आपली गोरवांच म्हणना कोण सोडटा घालता पडलेलें नासता तेंकां गोरवांचे बीन आनी त्रास भोगचे पडटा मागीर लोकाकय बीन एक्सिडेंट जालें जाल्यार मागीर लोकाकय त्रास भोगचें पडटा तशें तशें करूं नाका घरान तेंकां हाडा बांदा त्रास तें गोरवांक आनी सांबाळून दवरिया तेंचे आप आप मनशाचो कसो जीव आसता तसो गोरवांचो आसता प्लास्ट आनी गोरवां आतां किदें करता भोंवता भोंवता आनी प्लास्टीक खाता तेंकां मागीर तें प्लास्टीक खावन तीं बावडी मरता आनी तेंका भुरगीं जावपाक बीन त्रास जाता मागीर पाडकां बीन